हेलो विष्णु जी प्रजापत बोल रहे हैं भाई साहब मैं साक्षी फोटोग्रा फोटोग्राफी से सुनील जोशी ब बात कर रहा था मेरे पास मेरे पास आपका कॉल आया था तो मैं क्या है उस समय फ्री नहीं था तो आप बताएँ मुझे किस पर्पज से आपने कॉल किया था अच्छा अच्छा अच्छा अच्छा प्री वेडिंग करवाना चाहते हैं आप अच्छा अच्छा अच्छा जी जी जी प्रीवेडिंग में सर एक्चुअल में क्या है कि हमारे पास नई नई वेराइटीज में कुछ कैमराज़ हैं है ना कैमराज भी बहुत उच्च क्वालिटी के हैं जिसमें समथिंग एन नाइनटीन ले लीजिए या सोनी एस नाइनटीन ले लीजिए ये सब है ना

अच्छा तो मैं ये पूछना चाह रहा था जैसे आप मुझे ये बताएँ कि जैसे आप रहते हैं आपके आस पास ऐसा कोई प्लेस हो ऐसी कोई जगह हो ऐसा कोई गार्डन वगैरह जहाँ पर हम आपका प्रीवेडिंग शूट कर लें अच्छा आपके आस पास कोई ऐसा एरिया है जहाँ पर हम चल कर प्रीवेडिंग करें अच्छा अच्छा अभी कितना दूर पड़ता है आपके गाँव घर से नदी कितना दूर पड़ता है आपके घर से मतलब अगर हम प्रीवेडिंग करने भी चलें तो फिर ज्यादा दूर हो तो आस पास कहीं ऐसा एरिया देखें जहाँ पर हो सके अच्छा अच्छा तो अच्छा इसके अलवा और कोई जैसे जो आपकी भाषा में अपन बोलते हैं अपन मालवी भाषा में बल्डा वगैरह जैसे ऊँचा पठार वगैरह मैदान वगैरह हो या बड़े बड़े पत्थर वगैरह हों अच्छा अच्छा अच्छा देव मनौवा है

हाँ तो अगर आप चलने में समर्थ हों तो अपन कर लेते हैं डैम के ऊपर बहुत अच्छा सा शूट आएगा एक सनसेट भी ले लेंगे शाम के समय का भी ले लेंगे दोपहर का भी है ना उसमें क्या है कि आपकी फोटोग्राफी ठीक हो जाएगी क्या है कि मैं समझ सकता हूँ आपकी इस बात को कि आप प्रीवेडिंग क्यों करवा रहें हैं है ना क्या है कि शादी के समय आपको समय मिल नहीं पाएगा इन सब चीज़ों का है ना हर व्यक्ति बिजी होता है हूँ हूँ नहीं नहीं बराबर करना चाहिए ना क्यूँ नहीं तो बताएँ आप कब आपकी डेट है आप मुझे डेट बता दीजिए मैं अपने सभी सिस्टम के साथ आपके पास आ जाता हूँ अच्छा अच्छा पाँच मार्च को है ना जी जी

देखो ये तो ऐसा हो गया कि जैसे आपने खर्च तो आप कर रहे हैं अगर अच्छा करेंगे तो ज्यादा अच्छा होगा अपन एक काम करते हैं रील्स बना देते हैं कुछ और कुछ फोटो शूट कर देंगे वहीं पर तो वो क्या आपकी एक यादगिरी हो जाएगी है ना जिसको आप लम्बे समय तक अपन को याद रहे कि भाई अपनी शादी से पहले अपन ने ये चीज़ करवाई थी वाह है ना तो भाईसा ठीक है ठीक है तो मैं एक काम करता हूँ मैं आपको आकर और टोटली पेमेंट वगैरह वहीं पर बता दूँगा रील्स वगैरह का शूट वगैरह का है ना ठीक है भाई साहब हूँ जी भाई बताएँ आप लिख मैं लिख लेता हूँ बता दीजिए एक एक राजेंद्र मार्ग भोपाल गौशाला भीमाखेड़ा रोड महीपुर ठीक है आप किस समय अवेलेबल हो पाएँगे ठीक है मैं आकर आपको कॉल करता हूँ है ना विष्णु जी ठीक ओके वेलकम